हैलो प्रणाम सर जी लीची मुज़फ़्फ़रपुर में शाही लीची जो है काफ़ी फेमस है सर उस खेती के बारे में कुछ जानकारी लेनी थी हम जो हैं सो सर सर बाजू से ही बोल रहे हैं मुज़फ़्फ़रपुर के तो सर यह अपना मुज़फ़्फ़रपुर जिला में लीची का खेती काफ़ी फेमस है तो उसी का जानकारी लेना था वह कैसे होता है

जी जी जी जी सर वह है काफ़ी जनसंख्या में करनी है तो बीघा तो लमसम है उसमें कोई दिक्कत नहीं है ज़मीन काफ़ी है लेकिन आपके उसी लिए तो जानकारी में है जो जी जी जी जी जी जी जी चार सौ पेड़ के लमसम में लगाना है उससे ज़्यादा ही होगा तो सर लीची जी जी

जी जी

जी

जी जैसे दस फीट की दूरी पर उसको एक पौधा को लगाना है नहीं सर और यह अपना जैसे उसको पानी लगा कर फ़सल को सही से रखना है और आगे उचित समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी है ना जी जी जी समय समय पर उसको देखना होगा जैसे कीटनासक के लिए क्या उचित तो यह आपसे तो मार्गदर्शन मिलते रहेगा ना सर जी सर क्योंकि वहाँ का लीची तो काफ़ी मशहूर है ना सर जी और जी जी

जी जी ठीक है सर आ रहे हैं तो फिर ठीक है आ रहे हैं सर